हॅलो

आयकूंक येता हय हय तुमी हांगाच रावता तालीगांव आं आनी ही सगळीं शेतां आसा ती कोणाली तर आं आनी मागीर हे जी आसात ती कसली कसली भाजी लायतात तर

हां हां हां हय हय हां हय हय आनी तुमच्या शेतान कोण काम करता तर म्हणजे तुमी घरचीच करता काय मानाय बीन हाडटात हय आनी ती चड पयशें घेता आसतले नू

हय आनी तुमी जी भाजी लायतात पय तेका सारे खंयचे घालतात कॅमिकल काय तुमी अशे करतात सारे बी हां हां हां हां हां हय हय हां मागीर तशें जाल्यार मागीर किडी पडनात तर

आं आं हय हय हय ना आं थोडी कशी आसा सामकी कॅमिकल घालता बेगीन भाजी जावंक जाय म्हणून कितेंय करता आनी आतां भाजी लायता पळय ती तुमीच खाता काय विकूंक बीन वयतात खंय आनी तुमी कशी हां हां हां आं हां चल तर बरें